सबसे पहली बात तो मेरा ये मानना है कि कपड़े धुलना और उसमें पानी का हेल्प लो हेल्प तो लेना पड़ता है मुझे पता है कि बिना पानी के हम कपड़े को धुल नहीं सकेंगे चाहे वो हम हाथ से धुलें या फिर इलेक्ट्रॉनिक मसीन जिसका नाम है वॉसिंग मशीन तो वॉसिंग मसीन से कपड़े धुलने से बहुत ज़्यादा कपड़े जल्दी खराब होते हैं मु मुझे ऐसा लगता है कि और हम अगर हाथ से धुलते हैं कपड़े तो हमें हमारा वर्कआउट होगा हमें हम एक्सरसाइज़ करने को मिलेगा तो हमें ज़्यादातर कपड़े को हाथ से धोना चाहिए ये तो फ़ैक्ट ये तो सही है कि कपड़े अगर हाथ से धुलेंगे तो पानी थोड़ा ज़्यादा खर्च होता है और कपड़े को अगर मसीन यानी वॉसिंग मसीन से अगर धुलते हैं तो कपड़े कम खर्च होते हैं पानी कम खर्च होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि उसे सुखाने के लिए सबसे अच्छा मौसम जो होता है वो गर्मी का होता है गर्मी में कपड़े बहुत ही आसानी से सूख भी जाते हैं और बहुत जल्दी सूखते हैं और उसको सूखने के सूखने में टाइम भी नहीं लगता और ये और सबसे कपड़ा न सूखने वाला मौसम जो है वो बारिश का स है बारिश में कपड़े तो सूख तो जाते हैं लेकिन उसे टाइप से नहीं सूखते जिस टाइप से गर्मी में सूखते गर्मी का कपड़ा सूखना बहुत ही अच्छा होता उसमें से अगर बारिश में सूख भी जाते हैं तो उसमें इस्मैल आने लगता है तो ये बहुत बारिश का मौसम जो होता है कपड़े सूखने के लिए बहुत ही माने बे खराब है और हम पानी को हमें और रही बात पानी की तो हमें पानी को बचाना चाहिए क्योंकि जहाँ पे पानी नहीं है वहाँ के लोग किस प्रकार से जीवित रहते हैं वहाँ के लोग पानी का महत्व को कैसे समझ रहे हैं ये हमें समझना चाहिए यहाँ पे पानी ज़्यादा है हम इस बात को मानते हैं कि यहाँ पानी ज़्यादा है तो हम बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं हमें एक हिसाब से खर्च करना चाहिए जितना हो सके उतना कम से कम पानी का यूज करना चाहिए क्योंकि हम हम यहाँ तो खर्च करते हैं लेकिन जहाँ पे पानी नहीं है वहाँ पानी का महत्व एक सोने से भी ज़्यादा है सोने सोने की क़ीमत से भी ज़्यादा है पानी का महत्व वहाँ पे तो वहाँ के लोग स पानी को जानते हैं कि पानी को हमें किस प्रकार से खर्च करना चाहिए और कैसे खर्च करना चाहिए और पानी को हमें कैसे बचाना चाहिए जहाँ नहीं है अगर उनसे पूछें तो मालूम चल जाएगा क्योंकि अगर जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे अगर एक दिन भी पानी नहीं आता सप्लाई का या फिर बोरिंग खराब हो जाती है तो हमें ऐसा लगता है कि अब हमें पानी को बचाके रखना चहिए था लेकिन हमने ऐसा कभी सोचा नहीं है हम नेक्स्ट टाइम से माने हमेशा अब कुछ दिनों से मैं ध्यान देने लगा हूँ कि पानी को किस प्रकार से बचाया जाए कैसे बचाते हैं पानी को कितना कम से कम कम खर्च करें और मेरा काम भी हो जाए पानी भी कम से कम खर्च हो